प्रणाम बबा

हाँ बबा नीक भाषा तऽ छै मैथिली हमसब प्रयास कऽ रहल छी जे कहुना मिथिला राज्य भऽ जाइ पूरा प्रयासमे बबा हम लागल छी हाँ ब्राह्मण नारा लगा रहल छी आब जे अहाँ सबके आशीर्वादसँ चलतै बनबे बनबे करतै बबा मिथिला राष्ट हाँ संस्कृतो बनतै आओर मिथिला तऽ बनबे करत मिथिलाराज मिथिला बहुत नीक नीक मैथिलीमे बहुत नीक भाषो अछि हाँ हाँ बबा हाँ बबा बजै तऽ छी मैथिली मैथिली भाषो बढ़िआँ छै आओर मैथिले अहाँके अथिओ सब ठीक छै हाँ बबा वएहके प्रयासमे लागल छी आब अहाँसब देखिऔ मिथिलाराज हेबे करत मैथिली बढ़िआँ भाषा छै

हाँ हूँ जे करऽ पड़तै से करबै बबा लेकिन मिथिलाराज अपनासबके लेनाइ छै जे हमसब पूरा प्रयास कऽ रहल छी हाँ बबा हाँ हाँ प्रयासमे तऽ पूरा लागल छी जे मिथ मिथिलाराज भऽ जाइ हाँ हाँ हाँ हमसब लड़ै छी देखिऔ आब मिथिलाराज बनबे करतै